بہت سے ایسے موضوعات ہیں میرے ذہن پر ذہن میں جن پر میں لكھنا چاہتا ہوں لكھنا پسند كرتا ہوں لیكن كچھ وجوہات ہیں جس كی بنا پر میں اس كو لكھ نہیں پاتا جیسے ابھی یہ ہے كہ میں لكھ دوں اور وہ چیزیں منظر عام تک نہ پہںچ پائے اور اس سے پہلے میں دار فانی سے كوچ كر جاؤں اور انكم سورسز نہ ہونے كی وجہ سے اس كو چھپائی كرنے میں تھوڑا سا دقت ہوتی ہے اس وجہ سے بھی نہیں لكھ پا رہا ہوں اور ایسا بھی ہو سكتا ہے كہ كہیں لوگ میری تحریر كو پسند نہ كریں اور اس كا لوگ دوسرا مطلب نكال لیں تو انہیں سب وجوہات كی وجہ سے میں اس پر كام نہیں كر پا رہا ہوں لكھ نہیں پا رہا ہوں اور ہندوستان تو ایک آزاد ملک ہے جہاں ہر انسان كو اپنی آزادیٴ اظہار رائے كی آزادی ہے اس پر كسی طرح كا كوئی روک ٹوک نہیں ہے جو جس طرح سے چاہے جس موضوع پر لكھنا چاہے وہ لكھ سكتا ہے چاہے وہ كوئی بھی ہو تو اس طرح سے ہندوستان میں كوئی ایسا موضوع ہے ہی نہیں جس پر ممنوع ہو جو ہندوستان میں لكھنے لكھنا پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا ہو ہر كوئی موضوع ہے جس پر آپ لكھ سكتے ہیں پڑھ سكتے ہیں بول سكتے ہیں آپ كو ہر طرح كی آزادی ہے اور اسی وجہ سے ہندوستان ہمارا پوری دنیا میں ایک الگ پہچان ركھتا ہے كہ یہاں كی آزادی واقعی اور حقیقی آزادی ہے اس وجہ سے كوئی بھی موضوع ہو اس پر لكھا پڑھا جا سكتا ہے